हेलो हाँ

सएह रोपि दै छिए ने अहाँ बाहरसँ बजै छिए ने हँ हमरा हम अपन हँ बिहारमे छिए बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर ईसब बहुत मानै छिए हमसब भगवान छिए मानै छिए देवता पितर छिए हँ हमसब देवता पितरके मानै छिए भाइ बहिनके पाबनि से भेलै तऽ हँ सामा सामा चकेबा बनेलहुँ छठिके पारनो दिन बनेलहुँ ई तऽ अथी दिना जे दिन देवउठाउन होइए ओहो दिन ब्रह्मा एगो भगवान होइ छै देवउठाउनके सामा चकेबा वएह दिन बनेलहुँ फेर देवउठाउन दिन बनेलहुँ तऽ सामा चकेबा अथी बिरदावन चुगला ई अथीसब पौती पेटारी जे भेल बहुते समान बनेलहुँ बनाके रातिके ओहिमे गीत गीतनाद गौलहुँ तऽ ई भाइके हँ मौसरामनीके बारेमे सुनै छिए मौसरामनीमे मौसरामनीमे होइ छै से अथी कि कहै छै पनरह दिन पहिलेसँ हुनकासबके मौसरामनीमे हे कली लोढ़ऽ कली लोढ़ै छथिन कली लोढ़लहुँ तऽ हँ लऽ लिअऽ ओहिसँ पनरह दिन पहिलेसँ हुनकासबके पूजा होइ छनि बुझलिए ने मौसरामनीमे तऽ पूजा पाठ होइ छनि हुनकासबके पुजाएल जाइ छनि ने आओर कतेक आदमी अरवा अरवाइन खाइ छथिन कतेक आदमी नोनगर खाइ छथिन बुझलिए ने हँ कतेक आदमी अरवा अरवाइन खाइ छथिन आओर तब जाकऽ पनरह दिन पुरि जाइ छै ओहिदिना हुनकासबके टेमी पड़ै छनि बुझलिए ने हुनकासबके टेमी पड़ै छै आओर बदाम सबकिछु बदाम रहल ओ अथी आओर रहल किदन कहाँ मारिते बहुते विध भऽ जाइ छै हुनकासबमे तऽ दुल्हा हुनकासबके बाहरसँ समान सासुरसँ सब समान अबै छै पनरह दिन तक चलैए हाँ तऽ आओर पाबनि मनेबै अहीँ आएब अथीमे जेना अथीमे कोजगरामे कोजगरामे होइ छथि कोजगरो मनाएल जाइ छथि लऽ लागू ई तऽ बेटीके पाबनि भेलै आओर तकर बाद कोजगरा लड़काके पाबनि भेलै तऽ लड़कामे कोजगरामे भगवानके पूजा पाठ केलक आओर भगवानके पूजा पाठ कऽ कऽ ओतऽसँ महा मखान तखान ओतऽसँ मँगेलक ओकरा सासुरसँ आएल सौँसे परसलक भोज भात जे छिए से ओहि अनुसार लऽ कऽ इएहसब होइ छै आओर पा पाबनि तऽ हरेक रङ्गके चीज पा पाबनिमे बहुत पाबनि होइ छै ठीक छै तऽ राखै छी